جی ہاں ریاستِ تلنگانہ میں کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پر آپ کو بڑے بہترین اور شاندار اور مشہور بازار مل جاتے ہیں جیسے کہ لال بازار ہے جہاں آپ کو چوڑیاں یعنی بینگلس کانوں کے جھمکے مل جاتے ہیں اور مدینہ مارکیٹ ہے اس کے قریب میں جہاں آپ کو تمام کپڑوں کے ورائٹیز اس کی خصلیتیں مل جاتی ہیں اور وہیں پہ ہی تھوڑی دور پر مشہور مچھلی بازار ہے جو بیگم بازار سے مشہور ہے وہاں پر آپ کو بہت سے اچھی قسم کی مچھلیاں مل جاتی ہیں جو بہت ہی کھانے میں لذیذ بھی ہوتی ہیں اور وہیں سے تھوڑی دوری پر آپ کو اپنے گھریلو سامان بھی مل جاتے ہیں جو بہت ہی سستے میں ہوتے ہیں کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہیں بہت سستی بھی ہوتی ہیں